बिहार में प्रमुख व्यवसायी क़दम कृषि है इसका उद्देश्य जो है कृषि सरकार कृषि में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अपनी ख़ुद की खेती करते हैं और जो सरकार है उनको लौन भी देते हैं उस पर कृषि पर कि जैसे उस में जैसे बीज डालना हो पानी पटाना हो तो इस में हम लोग सरकार से लौन ले लेते हैं और हम अपनी कृषि उत्पादन करते हैं अपना अन्न जो होता है उत्पादन करते हैं धान उत्पादन करते हैं गेहूँ करते हैं दाल करते हैं और सरकार जो है छात्रवृत्ती भी देते हैं इस्कूल में बच्चे सब को पढ़ाने के लिए हम अपने बच्चे सब को पढ़ाते हैं और छात्रवृत्ती भी होती है इससे बच्चे सब को पढ़ाने के लिए पैसे भी मिलते हैं तो हम लोग को सुविधा होती है और महिला का सुक्ष्म अध्मीता मतलब कि हम लोग को जैसे कि अभी आज के दौर में हम लोग जुड़े हुए हैं जीविका से तो इस में महिला सब को भी जैसे दस महिला एकट्ठा हो जाते हैं और दस महिलाओं का समूह बना कर उस में दस दस रुपये जमा करते हैं हर हफ़्ते में महीने में चालीस रुपये हो जाता हैं या कोनो महिना में मतलब किसी महीने में पाँच सप्ताह हो जाते हैं तो जैसे पचास रुपये हुए तो हम दस महिला मिल कर एक संगठन कर के हम लोग उस में मतलब कि पैसा जमा करते हैं और उस में भी हम लोग लौन उठाते हैं तो हम लोग जैसे जीविका से जुड़े हुए है तो उस में भी हम को लोग सरकारी फंड आता है उस में भी हम लोगों को उस में भी हम लोगों को लौन पास होता है एक लाख एक लाख डेढ़ लाख वो जो डेढ़ लाख वाला देंगे उसके बाद तीन लाख आएगा तो उस में भी लौन पास होता है और उस में भी हम लोग सरकार से हम लोग लौन उठाते हैं तो सरकार जो है सो हर एक चीज़ में हम लोगों को आगे बढ़ाती है कृषि में भी बढ़ाए हुए हैं बच्चे सब को पढ़ाने के लिए छात्रवृत्ति में बढ़ाए हुए हैं और महिला सब को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को जीविका से भी जुड़ कर उस में भी हम लोग लौन लेते हैं और अपना ख़ुद का छोटा मोटा बिजनेस कर के आगे बढ़ते हैं तो महिलाओं को हो या बच्चियों को हो किन्हीं को हो भी हो तो सरकार हमेशा आगे रहती है कि अपने मइ या अपने गाँवों को विकास के लिए शहर को या बच्चियाँ सब को आगे विकास के लिए आगे बढ़ावा देते हैं तो ऐसी सरकार को मैं कोटी कोटी प्रणाम करती हूँ और ऐसे ही मैं ऐसे कहती हूँ कि मैं ऐसे ही मतलब सब को बढ़ाए और सभी इस में जुड़ें जीविका से जुड़ें दस रुपये बचत कर के आगे बढ़ें और बिजनेस करें छोटा मोटा और आगे बढ़ें धन्यवाद